हमरा सबके गाँवमेसँ मेसन मोइन पड़य छै ओइमे ओइ जलसँ मानु कलश तलश भरायल अष्टजाम गोष्ठी आर भेल तऽ ई सबमे लोग कलश आर भरि कऽ लअ गेला ओइठाम पूजापाठ शादी बिआह भेल तऽ तहुमे लोक जाइ छै पानि तानि कटय लए ओतऽ सब माल जाल